हैलो ठीक ऐ आप सनाओ तुस सनाओ केह् हाल ऐ थुआढ़ा हां चला दा ऐ

हां खोह्लनी ते है ब्रांच साढ़ी इद्धर जम्मू ते पूरा कवर ऐ साढ़ा बाह्र हांजी हां असें उद्धर हून असें जाना पौना हून आपूं जाना पौना चलगे कुसै दिन उद्धर कोल ते साढ़े उधमपुर ई ऐ साढ़े उधमपुर उधमपुर ई ऐ उधमपुर दे गाह्क गै औंदे जैदा इद्धर कठुए दे बिच बिच औंदे उधमपुर ठीक ऐ हां उत्थै ऐ थोह्ड़ी ठीक ऐ थुआढ़ी गल्ल ते ठीक ऐ बो हां ठीक ऐ थुआढ़ी गल्ल ठीक ऐ जी अजकल में ते इ'यै कल्ल गेदा हा में कल्ल गेदा हा दकाना र अपनी उत्थै दिक्खेआ में मुड़े मुड़े हे आए दे ओह् म्हल्ले आह्ले नायकी ओह् जे आइटम चला दे निं जेह्ड़े ओह् लेआ दे ओह् चला दे जेह्ड़े दूए बूट केह्ड़े होंदे ओह् केह्ड़े फोम आह्ले इक ओह् चला दे ओह् कु उं'दे कोलां जैदा सगुआं असें लानी मतलब लेनी चाहिदी ओह् नोकिया दे फोन बी चला दे बड़े

हां अस ओह् ई करगे मतलब कि अस जेह्ड़ा डिस्कांऊट होग डिस्काऊंट देई ओड़गे अपने डिस्कांऊट उथमपुरै दा गै लेई देना पौना उनें ई देई उ'नें ई देगे अस मतलब उ'नें ई देगे चाली परसैंट कठुए आह्ले ई उ'नें ई देना पौना असें पञां परसैंट कि उद्धर पंजाब दे बंदे बी आवै दे इद्धर दे उधमपुर ई ऐ बस अस कम्म करने आं मतलब दोनों जगह् चाली चाली परसैंट भी कोई आखने दा बिल गै निं होगा चलगे दोनों किट्ठे चलगे दिक्खगे लोकेशन जेह्ड़ी जिद्धर मतलब जिद्धर मतलब रश जादा होए मतलब उस साइड दकान खोह्लगे अपनी हां मेन मारकिट कोई निं मतलब मेन मारकिट च चलदी मतलब लोक मतलब रातीं दस्स बजे तक्कर चलदे रौह्ने एह् चक्कर ऐ

किट्ठे चलगे किट्ठे चलगे हांजी ठीक ऐ ठीक मिलना कुद्धर कुद्धर मिलना